जी बिल्कुलु जेका असां जा संस्कृति जा कलाकार थींदा आहिनि हो छा कंदा आहिनि की असां त असां त सिखी करे अॻिते वधी वेंदा आहियूं लेकिन असांजे पीछे जेका ॿार थींदा आहिनि त हुननि खे बि उहो सिखाए करे अॻिते मोकिलंदा आहिनि जीअं असांजी संस्कृति ठही हुजे असांखे अॻिते कोई दिक़त न थिए हिन में इहा शइ इहा आहे की असां त सिखा आयसि लेकिन जेका नंढा नंढा ॿार आहे जंहिंखे ज़रूरत थिए त जेका असांजी संस्कृति अॻिते वञे थी औरि असांखे हिकु मोटिवेशन मिले थी की न अॻिते वेंदा वञो अॻिते वेंदा वञो त इहा ॾाढी कमु ईंदी आहे औरि हिन में छा थींदो आहे की असांखे मौको मिलंदो आहे ॾाढो कुझु सिखण जो मौको मिलंदो आहे असां मिलंदा आहियूं कलाकारनि सां हुननि जी जेका कला हूंदी आहे हुननि सां असांखे कुझ न कुझ सिखण जे लाइ मिलंदो आहे